नमस्ते सर मेरा फोन गुम हो गया है मुझे फाइ आर लिखवाना है यह मैटर तो से बोल रही हूँ मेरा फोन आज गुम हो गया आप फाइ आर लिख सकते हैं

मेरा नाम पांडे है में प्रतापगढ़ के रहने वाली हूँ मेरा नोबाईल नंबर है छियासी जीरो अड़तालीस चौबीस नौ सो चार यह प्रताप

हाँ रखी हूँ बड़ क यहाँ पर नहीं है मल्लब यहाँ वहाँ में रहते हैं वहाँ पर छूट गया है आप अपना नंबर दे दीजिए आप अपना नंबर दे दिजए तभी तो मैं नंबर भेजूँगी अच्छा ठीक है तो ठीक हे सर आकर देख लूँगी नमस्ते धन्यवाद ठीक है धन्यवाद नमस्ते